आ हेल' आव बोरैगोनसो माइयाबो दङ मा जाबावगोन हायो ना हायासो जालायलांबाय सिन्थाफोरा बिरात अखायानो हाला गरमाबो थ' बा माइ गायनो आव दा खोथियाखौनो खुनि हायाखौ मा जाबावगोन बहुत जाल्ला जायो एह गैथ'वा आरो मेसिनजोंसो गायनांदों नै दासो जायफोर फोदों बिसोरबो मेसिन होनानो फोनांदों खोथियाखौबो

अखायानो गैथारा जाबाय देग्लाय बा जि जागोन आबाद मावनानै जानायाबो दा बहुत खस्थसैसो लै दानि जुगाव मावलासो सानबायमोन नेक्सट बोथोरनिफ्राय गारनोसो सानबाय मावथलाबायदि होनबा आव बिदि जायो नाम फोरा थ दा खोथियानि मा जोलै फोराबो थ आव खोथिया जोलैफोराबो थ दामा बुहुत हाय जादों गमआबो टेक माइयाबो बायनो आव गायनो हाबा मोजां जागौमोन बिगानै बिगाथामफोरबो गायनो हाबा मेचिनजों बाबो गायनांगोन सो दां दै होनानै आव आव जान आन्था न'आव जानो आन्था गायनोसै आरो मा होनो जाल्लासो बोथोरआनो आव